हैलो जी कहिए आपके घर में कौन कौन पर्व होता है आपके घर में कौन कौन पर्व होता है जी जी जी जी जी जी क्या क्या करते हैं उसमें जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी अच्छा जी जी जी जी जी ठीक जी जी मेरे घर में एक दीपावली होता है कार्तिक की अमावस्या के दिन उस दिन घर में दीपक प्रज्वलित होता है घर की साफ़ सफ़ाई की जाती है नए कपड़े पहनते हैं पटाखों के शोर शराबे होते हैं इस तरह से हम लोग दीपावली लक्ष्मी गणेश की पूजा करके मनाते हैं उसके बाद अभी फ़िलहाल में रामनवमी है इससे थोड़े दिन पहले होली हुई होली रंगों का त्यौहार होता है होलिका दहन होती है जी बच्चे रंग अबीर से होली खेलते हैं होलिका दहन की जाती है एक दिन पहले इसी तरह से मनाई जाती है हम लोगों में पर्व

ठीक है